हमारे क्षेत्र में दसवीं करने के बाद छात्रों को कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिस में जैसे कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं जैसे कि गणित विषय है ये विज्ञान विषय है और ये प्रौद्योगिकी है तो वो कोई भी एक चुन कर उस में अपना भविष्य बना सकते हैं जैसे कि विज्ञान विषय में आप कह सकते हैं पौधो के ऊपर विज्ञान होता है उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं और जीव विज्ञान हो गया जिवों के ऊपर उनको कैसे देखभाल की जानी चाहिए जीवों की उनको कैसे रखना चाहिए उनको क्या खाना पीना देना चाहिए और उन के बीमार होने पर उनका इलाज करना जैसे डॉक्टर लोग होते हैं तो डॉक्टर डॉक्टरों का काम होता है जीव विज्ञान में रिसर्च करना जैसे कि लोगों का इलाज करना तो वो क्या वो सीखते हैं कि लोगों का इलाज कैसे करना है अलग अलग क्षेत्र के डॉक्टर होते हैं कोई आँखों का डॉक्टर होता है कोई दाँतों का होता है कोई जैसे कि हड्डी का डॉक्टर होता है कोई सर्ज हार्ट अटैक सर्जरी का होता है कोई अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं और ये जैसे गणित इंजीनियरिंग में आप देख लो तो इंजीनियर लोग होते हैं जो ये बड़े बड़े घर बनाते हैं इनका काम होता है देखना कि ये जैसे क्षेत्र के बड़े बड़े पुल बनाने हो गए बिल्डिंग बनानी हो गई कोई बड़े ऑफिस बनाने हो गए